अंजी तुस निम्मी बोल्ला दे ओ ना तुंदे कन्नै यार में गल्ल करनी ही अपने पिच्छले रिलेशन दे बारै ई मेरी मैंटल हैल्थ बहुत खराब चला दी ऐ क्योंकि जेह्ड़ा मेरी बी एफ हा ओह् मिगी छड्डियै चली गेदा उसी शायद कोई होर पसंद आई जां इक्क दूए गी टाईम निं देई पांदे हे ते जेल्लै ओह् कम्म च बिज़ी होंदा हा ते साढ़ी रोज़ लड़ाई होंदी ही ते दमाग मेरा खराब ऐ बहुत तुस सनाओ में केह् करां कियां अपने कम्म उप्पर फोक्स करां अं उसी भुल्लां कि'यां भुल्लां कि'यां करनी अं आं चलो करनी आं में ठीक ऐ में आह्गी कल्ल किन्ने बजे चलो ठीक ऐ कल्ल मिलने आं फिर